ہیلو رحمٰن ریسٹورینٹ سے بات ہو رہی ہے کیا مین آپ کے یہاں کھانا آرڈر کیا تھا قورمہ بریانی زردہ وغیرہ اور روٹی کہتا ہے کہ کھانے میں تو آپ کے یہاں کے کھانا جو ہے بہت مزیدار ہے بہت ذائقے دار کھانے میں لگا لیکن اس میں کیا ہے کہ ایک مصالحہ وغیرہ کچھ زیادہ تھا اور پھر مرچ وغیرہ بھی کچھ زیادہ ہی تھا تو اس لیے ہمارے گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے تو انہوں نے انہوں نے بھی ہمارے ساتھ کھایا بیٹھ کے ایک جگہ کھائے ہم سب چار پانچ مہمان آئے ہوئے تھے تو کوئی یہی یہی ایک دو شکایتیں آئی باقی ماشاء اللہ سے آپ کے یہاں کے جو ہے قورمہ بریانی سب بڑھیا بنا اور کیا کہتا ہے کہ آپ نے جو کہا تھا اس میں کوئی کمی نہیں آئی بس یہ ہے کہ تھوڑی سی اور توجہ کے ساتھ بنایا جائے اور پھر بڑھیاں طریقے سے تو اور زیادہ مزے دار اور آپ کا بھی کچھ نام سا ہو جائے گا اس لیے تھوڑے آپ جو ہے نا بنانے میں اور پھر اس میں تھوڑے زیادہ توجہ دیں اس لیے کہ جبھی کوئی آرڈر کرے گا تو آپ کے یہاں کے مزے دار کھانا اور یہ سب جبھی تو آپ کے دوکان زیادہ چلے گا اپنا کھانا وغیرہ جو ہے بالکل صفائی ستھرائی کے ساتھ اور مرچ وغیرہ جو تیز تھی اس میں تھوڑا سا اپنا حساب سے مطلب صحیح طریقے سے ڈال کے اپنا بنانا ہے اور کھانے میں توجہ دینا ہے ماشاء اللہ سے صحیح چلے گا